हेलो हाँ दी हाँ दीदी बोले कि हमको कुछ हरा सब्जी लेना था अच्छा तो भिन्डी भिन्डी ताजी है क्या और कैसे दर देते हैं

अच्छा और परवल कैसे केजी चल रहा है अभी और ये कद्दू और नेनुआ भी है क्या अच्छा और करेला ताजी सब्जी ताजी सब्जी है न दीदी तो ऐसा कीजिए ना आप आधा किलो करेला दे दीजिए आधा किलो परवल दे दीजिए और फिर आधा कद्दू भी दे हाँ एक कद्दू भी दे दीजिए अच्छा आधा किलो परवल दे दीजिए हाँ एक नेनुआ भी दे दीजिए हाँ हाँ एक कद्दू भी दे दीजिए आधा किलो नेनुआ हो गया करेला भी तौल दिए दीदी अच्छा अच्छा अच्छा एक सौ चालिस रुपया और प्याज भी है क्या दीदी और आलू तो ऐसे कर दीजिए न आलू अभी कर दीजिए और प्याज भी कर दीजिए पाँच किलो कर दीजिए पाँच किलो कर दीजिए प्याज भी कर दीजिए अढ़ाई किलो अढ़ाई किलो कर दीजिए ढ़ाई किलो प्याज कर दीजिए पाँच किलो आलू कर दीजिए टोटल कितना बिल हो गया आपका पैसा जोड़ कर बता दीजिए अच्छा ठीक है ओके दीदी